सतीं सपटेम्बर उणवीह सौ ॿियानवे सतरिहीं मइ उणवीह सौ नवे पंजवीह सपटेम्बर ॿ हज़ार टीह ओगस्ट ॿ हज़ार टे पंद्रहीं जून ॿ हज़ार तेरहं